सताई अप्रेल उन्नी सौ तरासी इक जुलाई उन्नी सौ ठास्सी पंदरां फरवरी दो ज्हार पंदरां चौह्दां अक्तूबर दो ज्हार बीह् इक जुलाई दो ज्हार त्रेई